सिलाईअ में मूंखे ॾाढी रुची हुई मां पंहिंजे नाए दर्जे जे वेकेशन में सिलाई सिखणु चालू कई इहो मुंहिंजो ॾाढो सुठो वक़्तु हुयो जीअं त मां सिलाई सिखी ऐं अॻ्यां हली उन में मां ॾाढो वधियमि मां अलटरेशन बि कंदी आहियां त जीअं असांखे कुझु बि नुक़सान न थिए नंढी माप जी ड्रेस खे वॾो करे सघूं ओ जे वॾी हुजे त हुन खे नंढो करे सघूं इहो ॾाढो मूंखे वणदड़ कमु आहे मां जाम ख़ुशि आहियां इन सिलाईअ जे कम मां